हलो सर गुड आफ्टरनून जी कहिए

सर आपका गेस्ट हाउस में कहाँ पर है फर्नीचर प्रॉपर एड्रेस बताएँ तो सर गेस्ट हाउस में क्या क्या मतलब कितने रूम हैं तो सर चारों में फैन लगे हुए हैं ओके सर तो ट्यूबलाइट्स वगैरह लगे हुए हैं ओके सर ए सी भी है ओके सर उसका चार्जेस थोड़ा कॉस्टली रहेगा क्या आप अफोर्ड कर पाएँगे सर मैं फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर रूम लूँगा सर फाइफ हंड्रेड रुपीज़ पर रूम कुछ नहीं छूटेगा सर अगर ट्यूलाइट्स खराब होंगे तो सर मैं लिख के दे देता हूँगा आपको आप लिख लीजिएगा सारे ट्यूबलाइट्स सर अगर खराब होंगे तो बदलने होंगे या तो आप ले आइएगा या फिर मैं ले आऊँगा मेरे यहाँ से मेरी दुकान सॉप है सर ओके जी जी सर आप बता दीजिए कब आना है टाइमिंग आपके हिसाब से रखिए सॉरी सर मैं आज तो नहीं आ पाऊँगा कल आ जाऊँगा मैं जैसा आप कहें या टाइमिंग मेरा सुबह नौ बजे का रहेगा मैं आ जाऊँगा सुबह नौ बजे ओके धन्यवाद सर